हलो

हा अच्छा तव्हां मूंखे पहिरों इहो ॿुधायो कि तव्हांखे ड्राईवर खपेव कि न न खपेव असां वटि ॿ सुविधाऊं आहिनि हिक त असां गाॾी तव्हां वटि छॾे वेंदासीं पोइ तव्हां सॼो घुमी करे वापसि पोइ गाॾी छॾे वञो असां वटि पोइ जेतिरा बि ॾींहुं तव्हांखे खपेव ऐं हुनमें पेट्रोल बि तव्हांजो हूंदव हा ॿियो त असां ड्राईवर बि ॾींदासीं तव्हांखे ऐं पेट्रोल बि असांजो पोइ सॼे आख़िरी में जेतिरो हिसाबु थियो पेट्रोल वग़ैरह मिलाए करे असां तव्हांखे ॿुधाईंदासीं हा इहो डि॒सो रहण जी सुविधा असां वटि त कोन्हे पर मुंहिंजो हिकु दोस्त आहे जेको जंहिंजी विला आहे हुते त मां हुनसां तव्हांजे लाइ ॻाल्हाए सघंदी आहियां तव्हांखे खपेव त मां हुनजो नंबर बि॒ तव्हांखे ॾेई सघंदी आहियां हा डि॒सु डि॒सु हा डि॒सो ड्राईवर सां तव्हांखे गाॾी खपेव त ड्राईवर जो असां हिकु ॾींहं जो अठ सौ वठंदा आहियूं बाक़ी पेट्रोल अलॻि सां पेट्रोल पोइ हिक ॾींहं में जेतिरो तव्हांजो आहियो हाणे हूअ असां कीअं ॿुधाए सघनि खाली अठ सौ रुपया ॾियो खाधो पीतो पाणे ई थींदो ॾिसंदो उहो बि उहो पाणे पंहिंजो डि॒संदो

हा पेट्रोल अलॻि हा हा हुनजो बि दाम मां तव्हांखे ॿुधाए थी छॾियां उहो विला हिक ॾींहं जो ॿ हज़ार वठंदो अथव पर मां तव्हांजे लाइ घटि कराए सघंदी आहियां हा मां तॾहिं आंटी तव्हांखे चयो ना ॿ हज़ार मां हाणे लाइ तव्हांखे चयो आहे मां ॻाल्हाईंदमि त तव्हां टेंशन न खणो मुंहिंजी मथां ज़िम्मेदारी छॾे ॾियो तव्हांखे घणे टाइम में खपे तव्हां पंहिंजो ॿुधायो थोरो हज़ारु ताईं खपे

ठीकु आहे मां ॻाल्हाए ॾिसां थी सही ठीकु आहे मां सभु ठीकु आहे मां विला लाइ तव्हां ॻाल्हाए ॿुधायांव थी मां तव्हांखे पंहिंजे दोस्त सां त आंटी ड्राईवर जो मां न चई सघंदी आहियां छो त ड्राईवर छाहे हुते लोनावला जा ई असां कंदा आहियूं हाणे उहो कीअं डि॒सो आंटी मां घटि में घटि घटि में घटि सत सौ ताईं अची सघंदी आहियां हुनखां घटि कोन थींदो न पंज सौ ॾाढो घटि थी वेंदो आंटी असांजो बि समुझो बरसाति जो माहौल आहे राति जो हुनखे बि तकलीफ़ थींदी आहे घाटनि में हलाइण में ठीकु आहे मां ॻाल्हाए ॿुधायांव थी पई

ठीकु आहे हा ठीकु आहे कलाकु ॾियो

हा